मेरे परिवार में दस सदस्य हैं और मुझे मेरा परिवार बहुत अच्छा लगता है हम लोग सब मिलकर रहते हैं और सबको मिलकर ही रहना चाहिए हम लोग सब मिलकर अपनी पार्टीयां करते हैं एन्जॉय करते हैं और मेरे दोस्त भी हैं कई सारे मेरी एक बेस्ट फ्रेन्ड है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ उसको सब कुछ बताती हूँ और वो मेरे घर भी आती है मैं भी उसके घर जाती हूँ और हमारे परिवार भी मिलते हैं हम लोग दस लोग हैं जिसमें मैं हूँ मेरी ननद है मेरे देवर भी हैं जो मुझसे बहुत मजाक करते हैं मेरे साथ बहुत मस्ती करते हैं और हम पूरी फेमली ही साथ में मिलके रहते हैं और मेरी सासु माँ भी बहुत अच्छी हैं वो मुझे अपनी सब बेटी जैसे मानती हैं और मैं उनको अपनी माँ जैसी समझता हूँ और सबको ऐसे ही रहना चाहिए ओके धन्यवाद